हांवे मिंत्राचेर कांय कापडां मागयिल्लीं हांवे ती घालतकच म्हाका खूब समाधान भोगलें उमळटगीरूय तांचो रंग गेलो ना तुमी ही कापडां मागोवचीं अशें म्हाका दिसता हेरांकय ती खूब आवडलीं दिसपाकय बरी आशिल्लीं तांचो फिटींग टॅक्स्चर आनी बरी मोव आशिल्लीं